मैंने मीशो से दो डबल बेड की चादर बुलवाई थी वह बहुत अच्छी निकली मुझे उसका रंग भी बहुत पसंद आया और उसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा निकला उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है सिकुड़ता भी नहीं है वाशिंग मशीन में भी धो लेती हूँ हाथ से भी धुल जाती है और सबको उसका रंग बहुत अच्छा लगा और मेहमान वगैरह आते तब भी बिछा लेते हैं और तकिये के कवर भी हैं उसके साथ तो बहुत अच्छा लगा मुझे उसका कपड़ा और कीमत भी ठीक है क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो उस हिसाब से कीमत भी कम है बढ़िया अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भेजा है मैंने उसके दो सेट बुलवाए थे तो एक अपनी सहेली को भी मैंने उसकी शादी में उपहार में दिया उसको भी बहुत पसंद आया है और वह भी मुझे बता रही थी कि हाँ उसका भी कपड़े का रंग नहीं निकला है प्रिंट भी बहुत अच्छा है उसको भी बहुत पसंद आई यह सब चीज़ दो कलर के अलग अलग बुलवाए थे दोनों ही बहुत अच्छे हैं मैं और भी ऑर्डर करुँगी उससे अब